जेल्लै साढ़े बच्चे होंदे न मतलब नौ म्हीने ढिड्डै च पेट बिच्च बच्चा होंदा ऐ बच्चा होए दे बाद आंदा ऐ प्रेशन होंदा ऐ केइयें दा दा कुछ होंदा ऐ फिर ओह् ञारां दिन अस ना ओह् निं करी सकदे मतलब बच्चे गी कपड़ा निं लुआई सकदे ञारां दिन बाद अस न्हाने धोने आं बच्चे गी नुआलने सुच्चे करने आं क्यों सतकाल होई दी होंदी ऐ फिर अस कपड़ा पोआन्ने आं घरा दा अस कोई कपड़ा निं लांदे आं जिन्ने तक मामे निं लेआान बूआ निं लेआान ओह् बच्चे दा कपड़ा जेह्ड़ा उसी अस सुच्चा करियै पोआन्ने आं ऐं होर मतलब ओह्दे बाद इक्कियें दिनें बाद अस उसी तंद पान्ने आं मतलब बच्चे गी तंद पान्ने आं तंंद पान्ने आं रिश्तेदार मकवाने पकोआन बनाने आं रंग बंरगे कि चलो अपने सरीकें च बंडे जान कि चलो बच्चे होए न अस पकोआन बना दे आं ओह्दे बाद तंद तुंंद पाइयै अच्छे कपड़े पोआने उसी शैल करियै ऐं ओह् रिश्तेदारें बी बुलाआने आं कि कोई असें फंक्शन कीता चलो बच्चे दे तंद पाइयै रिश्तेदार आंदे न घर आनियै रुट्टी पानी दा प्रोग्राम बनाए दा होंदा ऐ ऐं ओह्दे बाद अस कोई सवा म्हीने दे बच्चा जेल्लै होई जंदा फिर अस कोई ओह्दा मुन्नन मन्नन होई गेआ जां सूत्तरा सात्तरा मतलब करने आं क्यों बच्चे दियां नेहा बच्चा आए दा होंदा दुनिया च पैदा होए दा होंदा ऐ कि ओह्दा अस बड़ा धूम धाम कन्नै मतलब कन्नै सुआग्त करने आं होर एह् ऐ कि जेल्लै अस मुन्नन मन्नन करने आं सारे जियें दे कपड़े लैन्ने आं बच्चे दे कपड़े आह्नने आं दो दो तिन्न तिन्न सूट ऐं रिश्तेदार बुलाने आं रुट्टी पानी दा प्रोग्राम सारे करने आं क्यों कि रिश्तेदारें खुशियां मनांदे न कि चलो इं'दे घर बच्चा होएआ नमां जी आया ऐ ऐं फिर अस मतलब ओह्दा साल बाद बच्चा जेल्लै साल दा होई जंदा फिर अस जनमदिन मनान्ने आं ओह्दा बच्चे दा कि चलो बच्चा हून साल दा होई गेआ ऐ ते जनमदिन अस मनाने आं कैह्ल्ली बनाने कि उं'दी खुशी कन्नै खुशी कन्नै कि साढ़े घर च पैदा होएआ ऐ केक लैने आं कट्टने आं नमें कपड़े मामे आंदे न पुआंदे न बूआ आंदे न पैसे रिश्तेदार दिंदे न बच्चें गी होर अस बी बच्चे दा बड़ा वैलकम्म करने आं कि चलो बच्चे होर केक कूक कट्टी कुट्टियै सारे बच्चे दा दिन भर मनाने आं कि चलो बच्चे दा बर्थडे ऐ बर्थडे पर सारें गी मिस्त होर होर बाकी इ'यै छोटे छोटे त्याहर त्हूर बच्चे दस साले बाद देयार करदे जन्ने आं कदें बाल मुन्नन कदें अस उतरा कदें मतलब तंद पाओ कदें मतलब जादा दिन मलाओ बच्चे गी इयै कुछ होंदा कि मतलब बच्चे दा दिन बार मनाया जंदा ऐ बड़ी खुशी कन्नै चलो ठीक ऐ फिर अच्छा ओह्